سوشل میڈیا پلیٹفارم میں فن و دستکاری کے لوگوں کو بہت زیادہ بہت مدد کی ہے اُس کے ذریعے لوگوں نے اپنے آپ کو پرموٹ کیا ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں کوئی سِنگر ہوں اور میں اپنے آپ کو پرموٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں خود کو سوشل میڈیا پر ا پنے آپ کو گاتے ہوئے اپنے گانے وہاں پر ڈالے اور الگ الگ جو ریسٹورینٹ کیفے وغیرہ ہوں اُن سے کانٹیکٹ کیا اپنی ویڈیوز بھیجی اُن کو دکھایا اُن کو کام پسند آیا تو اُنہوں نے مجھے بلایا اور یوٹیوب چینل جو ہے بہت سارے میں اُن کو فالو کرتا ہوں جیسے اکوسٹک پہاڑی جس سے میں نے گِٹار سیکھا ایک امول پاترا جس سے میں نے گِٹار سیکھا اور کچھ فنی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میں سیونجرس جو کہ اُس کو فالو کرتا ہوں کومیڈی کے لئے اور مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس سے خود کو آدمی سوشل میڈیا اور اپنے فن کو یوٹیوب چینل پر اور دوسرے دیگر سوشل میڈیا سائٹ پر ڈال سکتا ہے اور اپنا پرچار اپنے آپ کو جو ہے کھا سکتا ہے